ہندوستان میں کئی اہم اور معروف مقامات ہیں جو سیاحوں کے لیے بہت دلکش ہیں یہاں چند اہم ترین مقامات کا ذکر کیا گیا ہے تاج محل آگرہ مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں یہ عظیم الشان مقبرہ تعمیر کیا تھا قطب مینار دہلی یہ دنیا کی سب سے بلند اینٹوں کی مینار ہے اور دہلی کی تاریخی مقامات میں شامل ہے ہوا محل جے پور راجستھان کے جے پور شہر میں واقع یہ محل اپنی خوبصورتی اور منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے کنیاں کماری تمل ناڈو یہ مقام بحر ہند بحر عرب اور خلیج بنگال کی ملنے والے مقام پر واقع ہے اور یہاں سے سورج غروب اور طلوع کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے کیرلا کے بیک واٹرس یہ پر امن اور خوبصورت پانیوں کی راستے سیاحوں کے لیے قدرتی حسن کا منبع ہے ہمپی کرناٹک ایک عظیم شہر اپنی تاریخی عمارات اور مندروں کے لیے مشہور ہے گوا کے ساحل گوا اپنی اپنے خوبصورت ساحلوں پانی کی کھیلوں اور شاندارات کی زندگی کے لیے مشہور ہے دلی کے تاریخی مقامات لال قلعہ انڈیا گیٹ جنتر منتر اور جامع مسجد دہلی کی مشہور تاریخی عمارات ہیں اجنتا اور ایلورا کی غاریں مہاراشٹن یہ غاریں قدیم بھارتی فن تعمیر اور مجسمہ سازی کا شاندار نمونہ ہیں منی پور کا لوک ٹوک جھیل یہ شمال شمالی مشرقی ہندوستان کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اپنی جھیل میں تیرتے جزیروں کی وجہ سے مشہور ہے کشمیر کی وادیاں گلمرگ سونمرگ پھلگام اور اور سری نگر کی وادیاں اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہیں میسور پیلس کرناٹک یہ شاندار محل اپنی خوبصورتی اور عظمت کے لیے جانا جاتا ہے راشٹرپتی بھون دہلی ہندوستان کے صدر کی سرکاری رہائش گاہ ہے اور اپنی شاندار عمارات اور باغات کے لیے مشہور ہے یہ مقامات نہ صرف تاریخی اور ثقافتی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ ہندوستان کی تنوع اور خوبصورتی کو بھی نمایاں کرتے ہیں